आबादारिफोरा जोङो माइ गायनायाव माइ गायो आरो जोङो माइ गायनाय लोगोसेयावनो जोङो दकान बायदिसिना गारि सालायनोबो हायो बेपारबो खालामनो हायो जोङो बायदिसिना दकान होनो हायो आरो गुबुन गुबुन जोङो आबादखौ मावो दकानबो होयो गारि सालायो जोङो कन्ट्रेक्टारबो जोङो जेनेबा बिजनेस मावनाया गासैबो जोङो बेथिंबो हायो माइ गायनायाव जोङो बेनि लोगोसेनो जोङो बायदिसिना फाननोबो हायो जोङो आबादारि मावोब्ला जों दकानबो होनाय आरो मैगं थाइगं फाननोबो हायो जेथिंबो जोङो बिथिंबो आबादारि मावनानै जों गारिबो सालायनो हायो दकानबो होनो हायो बिजनेसबो खालामो जोङो फानज्लायनानै बेखौनो मावफुंनानै जोङो दायो आबाद मावोब्ला जोंनि थाखाय बिथिंजाय दकान बिजनेस हेफाजाब होनायाव गुबुन गुबुन खामानि मावनोबो हायो जोङो बेनि थाखायनो आबादारियाव जोङो गुबुनबो खामानि मावनो हायो कन्ट्रेकबाबो लानो हायो दकान बायदिसिना होनाबो थानो हायो जोङो बिजनेस मावनाया बिथिंबो मावनो हायो जों आबादनि थाखायबो आबादखौनो मावगोन बिथिंबो मावगोन जोङो जेथिंबो बिजनेसनि थाखाय थुलुंगा मोजां